हैलो हमरा एगो कैब बुक करबाक अछि हम महिषीमे संस्कृत कॉलेज पर छियै तऽ ओहिठामसॅं हमरा अपना घर जेना छै अहाँ कतय छियै अहाँ अबियो एहिठाम हम जेबै ठीक छै